भारत का सबसे बड़ा त्यौहार जो है श्री दुर्गा पूजा है दीपावली है दुर्गा पूजा में तो हम नौ दिन या दस दिन अंग्रहित नहीं कर पाते हैं और फास्टिंग कर के और पूजा को में पूजा मनाते हैं पूजा मानते के समय हम किसी छीज पर ध्यान नहीं रख कर के दुर्गा माता का ही ध्यान देता रहता हूँ ताकि दुर्गा माता प्रसन्न रहें और जब वो नौ दिन के बाद मेला की दिखाई देती है और और छुट्टी के रूप में छुट्टी के रूप में बाले बच्चे और पूरे समाज के लोग उस मेला में भाग लेते हैं नृत्य गान नृत्य गान मैं क्या कहता है नाच गान डरेमा तब मनाया जाता है उसी प्रकार दीपावली में भी त्यौहार में हम छठ पूजा दीपावली से ले कर छठ तक हम छुट्टी मानते हैं और बड़ा धूम धाम से दीपावली भी और छठ पूजा की त्यौहार मनाते है और उसमें भी नृत्य गान ड्रामा और चौपहरा बहुत सारे चीज होते रहते हैं सभी बच्चों का यही मनसा रहता है कि इस पूजा में नाचे गाए खेलें कूदे नई नई कपड़ा सिलवाया जाता है नई नई साड़ी और पहनावा पहनकर के उस मेला और त्यौहार में जाकर के ख़ुशी रूप नाच गान करते है और सभी मनाते हैं